तालाब में मछ मछली मतलब कैसे पकड़ी जाती है बड़ी बड़ी कैसे किया जाता है वो वो हम लोग कैसे दाना डालते हैं और साफ सुथरा रखते हैं तालाब तभी मछली अच्छी सुरक्षित रहती है और हमारे जैसे पड़ोस में पालते हैं तालाब में तो उसको दाना डाला जाता है और चारा दिया जाता है तो उससे मतलब क्या क्या तैयारी की जाती है मतलब ऐसे जार जार लगाते हैं तब बड़ी मछली फंसती है तब ले जाते बाज़ार उसमें फ़ायदा होता है बाज़ार में बेच देते हैं उसमें अच्छा लगता है और हम लोग ऐसे तालाब में जाते हैं तो उसके चारा डालते हैं और काम दाना डालते हैं और मतलब ऐसे कैसे किया जाता है और मतलब हम लोग कैसे मतलब पालते हैं और अच्छे तरीके से साफ सुथरा पानी रखते हैं और हम कैसे क्या करते हैं और हम हम जाते हैं तालाब में मछली पकड़ने तो मतलब पाला पा पालते कैसे हैं कैसे पाली जाती है मतलब ऐसे मतलब वो ऐसे किया जाता है कि मतलब हम लोग जाते हैं तो उसको दाना डालते हैं और चारा मतलब फेंकते हैं तालाब में वो खाती हैं तो वो सब सुरक्षित होती है वो कीचड़ उसमें हो जाता है तो उसमें साफ़ पानी रखना चहिए और उससे कीचड़ होने से मछलियाँ मर जाती है बीमारी लग जाती है ऐसे करने से ऐसे करने से बीमारी लग जाती है ऐसे नहीं मतलब उनको हिफ़ाज़त की की जाती है सुरक्षा की जाती है साफ़ पानी में साफ़ पानी में कि किया जाता है कि मतलब ऐसे साफ पानी जब होता है तो मतलब सुरक्षित रहती हैं अच्छी रहती हैं और मतलब हम लोग ऐसे की मतलब जाते हैं तो हम लोग पालते हैं कैसे पाली जाती अच्छी पाली जाती है और हम लोग कैसे क्या करते हैं और हम लोग जाते हैं तो हम लोग अच्छे अच्छे से उनकी खातिर करते हैं उनको दाना डालते हैं और पालन पोषण अपने करते हैं हम हम लोग अच्छे उससे देख देखभाल करते हैं मतलब कैसा कि जिससे सम्पन्न हो मछली और कैसे मतलब देखभाल की जाती है और पालक को पालना पोसना और हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं और सफाई भी रखते हैं साफ़ करने से अच्छा होता है